जय झूलेलाल वित्तीय कौशल ज्ञान इहो हुजणु खपे छो कि फाइनैंस बिना त कोई बि पंहिंजी ज़िंदगी पूरी नथी थी सघे मां जीअं ऐं ॿारनि खे अकेले पालिया वेठी ऐं वित्तीय प्रबंध फाइनैंस केतिरो पैसो किथां ईंदो कीअं ख़र्चु थींदो मूंखे घर ठाहिणो आहे उन जी मूंखे थोरो सो फाइनैनशियल प्लैनिंग वित्तीय प्रबंध करिणो पवंदो फिलहाल त नौकरी मां कमु हले वेठो ऐं हाणे मम्मी पापा बि काननि पप्पा जी पैंशन मूंखे मिली थी सघे उन लाइ कोशिश करे रही आहियां सॼा जेके कागज़ी कार्यवाही थींदी आहे उहा पूरी करे रही आहियां ऐं घर ठाहिणो आहे त मुंहिंजे नंढे भाउ जी बि तबियत ठीकु कान्हे त उहो ख़बर कोन्हे कि मूंखे अॼु कल्ह कानून त आहे कि धीअरुनि जो बि नूंहंरुनि जो बि प्रोपर्टी में हक़ थींदो आहे पर अगरि नथा ॾियनि ऐं मूंखे घर ठाहिणो आहे त मूंखे थोरो सो ईअं फाइनैनशियल प्लेनिंग वित्तीय प्रबंध इहो मूंखे सिखण जी ज़रूरत आहे ऐं इहो ॾाढो ज़रूरी आहे इहो जेसिताईं मां नथी सिखां मां पंहिंजे घर जो वीचार बि नथी करे सघां